میں نے آپ کی ہوٹل کی نام بہت سنا تھا مجھے آپ کی ہوٹل سے آڈر منگانا ہے چائنیز اور نوڈولس اور بریانی اور ڈبل کا مٹھا بھی یہاں پر ملتا ہے مجھے چائنیز اور دم کا چکن اور بریانی چاہیے بریانی بیس پلیٹ چاہیے ساتھ میں ڈبل کا مٹھا بھی چاہیے آپ مجھے اس آڈر کو میرے گھر تک پہنچا دیجیے میں آپ کی ہوٹل شاہ غوث ریسٹورنٹ کا بہت نام سنا تھا یہ یہ ہوٹل میرے گھر سے کچھ ہی دوری پہ ہے آپ مجھے برائے مہربانی میرے گھر پر پہنچا دیجیے اور

یا مٹن جو ہے آپ کے پاس اویلیبل وہ مجھے مارننگ کے ٹائم میں چاہیے اور چائنیز میں مجھے چکن سکسٹی فائی چاہیے اور نوڈلس بھی ہے تو چاہیے برائے مہربانی آپ مجھے صحیح ٹائم پر مارننگ میں بھیج دیجیے